साढ़े ग्रांऽ दी जेह्ड़ी नई अगली पीढ़ी ऐ ओह् उस स्हाब नै में बी ग्रांऽ दी इक मतलब ग्रांऽ दी कुड़ी ऐं होर मिगी मतलब कि एह् ऐ कि जि'यां साढ़ी नमीं पीढ़ी ऐ ओह् अग्गें जाइयै शैह्र च सेटल होना चाहंदी ऐ होर एह् ऐ कि ओह् ब्याह् बी मतलब कि अपना मतलब कि अपना जेह्ड़ा जीवन साथी ऐ ओह् बी उद्धरा मतलब कि शैह्र गी मतलब चाहंदी कि उद्धरा ई होई जाये ओह्दा पैह्ला कारण ते एह् ऐ कि जि'यां अगर कोई शैह्र दा होगा ते ओह्दी सोच बी मतलब कि नमीं होनी ऐ इ'यां ग्रांऽ दी बी ग्रांऽ दे जेह्डे़ मतलब की पीढ़ी ऐ उंदी बी सोच होंदी पर फिर बी थोह्ड़ा बहोत फर्क होंदा रैह्न सैह्न दा मतलब कि उंदी पढाई लिखाई दा जि'यां कि ग्रांऽ च एह् सब चीजां मतलब कि घट्ट ई होंदियां जि'यां कि पढ़ाई जेह्दे च हून फैसिलिटियां ग्रांऽ च निं होंदियां अज्ज कल बचारे बोलदे निं कि साढ़ा देश मतलब अग्गें बधा दा ऐ जि'यां कि मतलब कि अच्छे अच्छे ओह् करा दा पर ग्रांऽ च फिर बी ग्रांऽ इक पिछडे़ दा ही रेहा दा होर जेह्डे़ ग्रांऽ दे लोक न ओह् बी मतलब कि ग्रांऽ च निं रैह्ना चाहंदे बलकि शैह्र च रैह्ना चाहंदे होर जेह्ड़ी अगली जेह्ड़ी साढ़ी यंग जनरेशन ऐ ओह् अपना लाइफ पार्टनर जेह्ड़ा ओह् बी मतलब कि शैह्र दा ई चुनना चाहंदी क्योंकि पैह्लें एह् ऐ कि जि'यां ओह्दी सोच होनी ओह् बी अग्गें मतलब नमें जमान्ने दी होनी ओह्दी पढ़ाई लिखाई ओह्दा मतलब रैह्न बौह्न मतलब कि मतलब ठीक ठाक ई होना ग्रांऽ च एह् फर्क ते होंदा ई ऐ होर अगर जि'यां कि अगर कोई बी कुड़ी ऐ जां फिर मुड़ा ऐ ओह् कुसै दे मतलब कि जि'यां कुछ शैह्र दे शैह्र च अपना लाइफ पार्टनर दिक्खग ते ओह्दा एह् होना कि ओह् ना ओह् शैह्र च सेटल होने ताहीं उसी इक रीजन मिली जंदा ऐ जि'यां कि ओह् ग्रांऽ दा ते थाह्नूं पता ग्रांऽ च ही दिखगा तो ओह्दा कोई रीजन निं रैह्ना शैह्र जाने दा ग्रांऽ च ऐ ते ग्रांऽ च ई रैह्ना पौना ओह्दे बिच ए टू जेड जेह्ड़ा बी चीजां होंदियां जि'यां पढ़ाई लिखाई कोई बी कम्म होगा जाॅब बगैरा कोई बी होगी क्योंकि ओह् फिर उसी ग्रांऽ च ई करना पौनी ऐ होर अगर ओह् शैह्र योग्य कुड़ी ऐ अगर कुड़ी कुसै मतलब कि ओह्दा ब्याह् मतलब कि कुसै मुड़े कन्नै होया जेह्ड़ा मतलब शैह्र दा होगा ते एह् होना कि ओह्दे तरफा फिर ओह् होई जाना कि शैह्र च रौहंदा ओह्दा ब्याह् होना अग्गें मतलब जाॅब बगैरा कुछ अग्गें पढ़ना जां कुछ बी करना ओह्दे ताहीं फैसिलिटियां मिली जानियां होर इक मतलब शैह्र च उ'नें सेटल होई जाना होर इक मुड़ा ऐ कि जि'यां ओह् कुसै शैह्र मतलब शैह्र दी कुड़ी कन्नै ओह् करगा ते एह् होना की ओह्दी सोच उप्पर बी थोह्ड़ी अलग होनी ऐ बाकियें शा होर एह् ऐ कि जि'यां कि उ'ऐ कारण कि ओह् इ'यै कारण गलाई दिंदा कि आं में उद्धर जाॅब बगैरा करनी उत्थें सेटल होई सकदे होर अपनी फैमिली लेइयै सेटल होई सकदा जेह्दे नै ओह् अपनी अपनी लाइफ ते उंदी लाइफ मतलब कि इक अच्छी लाइफ बनाई सकदा ऐ इ'यो इ'यो रीजन ऐ बाकी एह् ऐ कि जि'यां अज्ज साढ़े ग्रांऽ दी सोच ऐ ओह् इ'यै जेही ऐ कि केह् आखदे शैह्र च जाइयै मतलब सेटल होई जाइयै होर होर बस इ'यै ऐ सब कि मतलब जेह्ड़ा मतलब पढ़ी लिखी दी जेह्ड़ी कोई बी होग कोई बी अग्गें जेह्ड़ी जनरेशन ऐ ओह् ग्रांऽ च रैहना तां पसंद निं करदी ऐ कोई गै होग नेईं तां मैक्सिमम एह् ऐ कि ओह् सिटी च रैह्ना चाहंदे न सिटी च रैह्ने दा सब तों पैह्ला कारण एह् ऐ कि कि उत्थें मतलब उत्थें पढ़ाई लिखाई च अच्छा स्कूल मिलदा ऐ कोई बी जाॅब करनी ऐ अच्छी फैसिलिटी मिलदी खाने पीने दी मतलब हर इक चीज मतलब ग्रांऽ तूं अच्छी होंदी ऐ पर एह् अपनी अपनी सोच उप्पर डिपेंड ऐ ग्रांऽ च रैह्ना मतलब कि इक अच्छा ओह् ऐ मतलब मतलब कि एह्दे च मतलब अच्छा ऐ अपने ताहीं पर एह् ऐ कि उ'न्नियां फैसिलिटियां ना मिलने दे कारण लोक अज्ज कल मतलब शैह्र च जंदे लाइफ पार्टनर बी अपना शैह्र ताहीं मतलब कि चाहंदे कि उस साइड दा ई होऐ होर एह् ऐ कि जि'यां अज्ज जेह्ड़ा मतलब कि इक शैह्र दा होगा ना ते ओह्दी सोच बी अच्छी होनी ऐ कि जि'यां आइया कि ओह्दी मतलब बोलने दा तरीका खाने पीने दा फिर सोच पढ़ाई लिखाई ओह्दी जेह्ड़ी नाॅलेज होगी ओह् बी ना मतलब कि अच्छी होनी ऐ अज्ज दे जमान्ने दे लेवल होर जेह्ड़ी ग्रांऽ दी होंदी ऐ ओह् थोह्ड़ी मतलब जि'यां बंदा चाहे पढे़ दा बी होगा पर ग्रांऽ आह्ली पढ़ाई होर शैह्र दी पढ़ाई च बड़ा फर्क होंदा ऐ ओह् असें मन्नियै जां नेईं मन्नियै होंदा ऐ ई ऐ फर्क पर इसी कारण जि'यां कोई बी होऐ जि'यां कोई कुड़ी होंदी ओह् चाहंदी कि मेरा ब्याह् इ'यां गै दूर कुतै होऐ मतलब कि सिटी च रैहना दिल्ली जम्मू ऐसी कोई दूर मतलब कि रैहने आह्ली दूर रैहने होऐ कि ओह्दे कन्नै जेह्ड़ी ओह्दी पिछली लाइफ ऐ ओह् चल जैसी बी ऐही पर अगली लाइफ ओह्दी अच्छी होऐ ओह्दा कि अच्छा लाइफ पार्टनर ओह् जेह्ड़ा कि उसी समझे ओह इसदे कारण होंदा ऐ होर मुडे़ च होंदा कि ओह् अगर अपनी वाइफ तू इज्जत असेप्ट मतलब कि ओह करदा कि जि'यां कि एह् एह्दी इक अच्छी सोच न नमें जमान्ने दी सोच ऐ ओह् शायद मतलब कि अपने ओह् पैरें उप्पर खड़ी होऐ बस एह् सब चीजां ओह् करदियां न बाकी ओह् कि कुसै लाइफ पार्टनर दा एह् ओह् निं ऐ कि ओह् इद्धर दा ई होऐ ताहीं अच्छा होना उद्धर दा होग ताहीं अच्छा ओह ते बंदे दी इंसान दी मतलब कि सोच उप्पर डिपेंड ऐ पर जरनली इ'यां दिक्खेआ जा ते जेह्ड़ी ग्रांऽ दे शैह्र च ई मतलब जेह्ड़े सेटल न मतलब उत्थें ई अपना लाइफ पार्टनर दिक्खने दी कोशिश करदे न